आमच्या क्षेत्रान सांस्कृतीक पंगड म्हटल्यार शिगमो पंगड गोफ विणप पंगड परत आरती सामेळ वाजोवप पंगड अशे खूब तरेचे पंगड आसात